नमस्कार बताईये कब से दिक्कत है पंद्रह दिन से दिक्कत है अभी तक जौन है आए नहीं हॉस्पिटल पर और दिखाया नहीं ये तो सीरियस बीमारी बन सकती है दिमाग में टेंशन उंसन रखते हैं टेंशन कम रखा करिए और आकर के यहाँ

नहीं नहीं नहीं नार्मल दवा दमन जौन है न करओ औ आओ तो फिर हम देखित है क्या दिक्कत है जाँच वाँच करके अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो आओ फिर जौन हय दिक देखि लेहे न न तो ऊ जौन हय आप आओ आप के यहाँ पैन देखित हय का दिक्कत हय औ फिर जाँच वांच जो है आप केर होही जाँच वांच करिके जैसा होही बढ़िया इलाज होही आ जू अच्छा अच्छा हॉस्पिटल जो है भरावन पर है हैं औ आप आईये जौन है दस बजे के बाद हॉस्पिटल खुल जाता है और फिर शाम को छः बजे तक का वहाँ पर बैठते हैं हाँ अगर कोई दिक्कत है औ जो है तुरंत बताईये कि क्या दिक्कत है हम देखते हैं आपको कि क्या दिक्कत है नह नहीं नहीं नय नही नहीं पहले जाँच करेंगे आप आईये आराम से पहले जाँच होगी फिर देखेंगे आपको जाँच में क्या क्या दिक्कत है सर में ठीक है अगर कोई ज्यादा सीरियस दिक्कत नहीं है तो कोई भर्ती करने का काम नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो वो सब यहाँ सही हो जाएगा जाँच जो है वो सब यहीं से हो जाएगी

नहीं नहीं किसी को नहीं लाना अकेले आओ आराम से देख लेंगे अगर कोई दिक्कत होगी फिर बताएंगे तो आप जो है लेकर के किसी को आना हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं दिमाग गरम ना करो गरम करिहो तो फिर मामला गरम हो जो ही और जो है आराम से काम लो सांत्वना ले कर और फिर आप आओ और जैसा कुछ है आप केर जाँच वांच कईके हम देख लिकेन का दिक्कत है फिर वैसे आपकी जौन है दवाई हम करिब

हाँ ठीक आप आराम से आओ नमस्कार